हां मे बर्फ पौंदी दिक्खी दी ऐ जियां कि साढ़ा जेहड़ा राज्य ऐ ओह् ऐ जम्मू कशमीर इद्धर जेहड़ी बड़ी बिच जेहड़ियां बड़ी बड़िया प्हाड़ी ना जिं''दे उपर बर्खा जेहड़ा ऐ बर्फ पोंदी रैहंदी ऐ जि'यां ठंडुयें दे दिन खास करियै बर्फ जिसलै पौंदी ऐ इत्थै प्हाड़ जिन्ने बी होंदे सब सफेद लभदे ना में बी दिक्खी बर्फ पौंदी इक बारी जंदू हजार बांरा च साढ़े घर उप्पर बी बर्फ पेई ही इयां साढ़े इत्थै बर्फ ते नेईं पौंदी बट अंदू पता नेईं कि ज्यादा ठंड ही तां करियै पता नेईं पेई ते ओहदे बाद च साढ़े घर बी नेईं पेई बर्फ बर्फ प्हाड़ियै उपर पोंदी मेरे घरे तू ओह कोई पंजाह् किलोमिटर दूर बडे़ सारे जियां प्हाड़ ना जित्थै बर्फ पोंदी रैहंदी ऐ बर्फ पोने दे बाद च जेहड़ा उत्थे लोक जंदे घूमन लोक घूमन जंदे जियां कि बाहरली स्टेटा दा बी बडे़ सारे लोक उत्थै घूमन आंदे फिर बर्फा दा नजारा लैंदे बर्फा बिच खेलदे और बर्फ दा लुत्फ लैंदे बर्फ सारे जगह नेईं पौंदी जम्मू कशमीर च बट कुछ कुछ जगह ऐसियां ना जित्थै बर्फ पौंदी ही रैंहदी ऐ बांरा म्हीने जियां कि गुलमार्ग होई गेआ उत्थै ते बर्फो ठंडो दे दिने ते बर्फा दे बिच लोक स्काइग ही करदे रैंहदे स्काइंग ते करदे पर कन्ने उत्थे और बी बडी सारी स्पोटस ऐक्टीबिटियां होन लगा दियां अजकल बर्फ दा नजारा ते बक्खरा बट ठंड नाल जेहड़ा बंदा पूरा ठंडोई जंदा ते घ्यान करियै बर्प दे बिच अपना जेहड़ा शरीर संभालनां बी बड़ा जरुरी होंदा जेहड़ा कि ठीक ऐ मते कपड़े लाइयै बिस्तरा बुस्तरा सब कुछ शैल होना चाहिदा सोने आस्ते पर बर्फ कोला बचना बड़ा जरुरी ऐ बर्फ दा नजारा दा बखरी साइड ऐ बट ओहदे कोला बचना बी बड़ा जरुरी ऐ क्योंकि बर्फ दे बिच बंदा केंई बारी ऐसा ऐसा होई जंदा कि बर्फ दे बिच जियां लग्गी जंदी कुसे गी कोई ते बर्फ जित्थे जित्थै बर्फ पौंदी उत्थै जख्म नेईं आंदा